गेलेनाय आयदाजों जोङो गोबांखौनो गोबांनो साख्रि मोन्दों जे काबादि गेलेनाय हयत' भलिबल गेलेनाय माबा बे बायदि गेलेनाय हुदाफोरजों जोङो गोबां गथ'फोरखौ खेला मोन्नाय खेला खेला गेलेनानै साख्रि मोन्नायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो एक्सुयेलि बियो गेलेनाय हुदाफ्रा बे साख्रिल' नङा बे देहानि थाखायबो गोबां माने खामानि मावो जायनि जाहोनाव नोङो दलर लाखिबाय थायोब्ला माबायदि मोनो आरो बेनिफ्राय नोङो देहाखौ एसे बा बियाम मा होनो बेखौ बेबायदि बियाम खालामोब्ला खारनायानो जा बा ज'लाय सिखारलायानो जा बा बायदि रोखोमनि खेला बेबादि खेला गेलेयोब्ला देहाखौ खोब माने राफोद मोनो आरो बेफोरजों थैया खारस्रायोब्ला मानि मानसिनि देहानि जिथु बेमार सानाय सुनाय बायदिसिना बेमारफ्रा माने बेफोरजोंबो माने गैया जायो आरो बेफोरजोंबो बेफोरजोंबो जोङो माने फाहामनो हायो देहाखौ बेमारखौ सानाय सुनाय बेमारफोरखौ